ہلو منوہرلال پاؤ بھاجی والے پاؤ بھاجی اپنے پاس اویلیبل ہے کیا ہاں تو اپنے پاس کون کون سی پاؤ بھاجی ہے

ایسا تو آپ کے پاس فیملی کے لیے بیٹھنے کی دو جگہ ہے ہاں زومیٹو سویگی پہ آپ ہو

اوکے ٹھیک ہے فیملی لانا تھا اس لیے میں پوچھ لیا آپ سے مطلب اگر ہوگا تو میں لے کر آؤں ہاں ہاں

اوکے اوکے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آٹھ بجے آ جاتا ہوں آپ

اوکے ٹھیک ہے چلے گا چلے گا نہیں نہیں بس پوچھنا تھا یہی کہ پاؤ بھاجی جو ہے اس کے ساتھ

ایسا اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو میں پھر آتا ہوں اوکے اوکے اوکے تھینک یو